हूँह बोलिऔ समय सब के खराबे है मेडिकल मे दबाइ नहि बढ़िआँ मिले है तऽ दबाइ कोना लोक खैतै कोना ठीक होतै बोलिऔ

हँ तऽ एहि लए कऽ दबाइ तऽ बनबे पड़तै ने बढ़िआँ कम्पनीके तऽ दबाइ बढ़िआँ कम्पनीके बनतै तब ने दबाइ से ठीक होतइ एहिपर कम्पनी के होतइ कम्पनी जे बन्हिआँ कम्पनी के दबाइ जे बनतै तब ने दबाइ बढ़िआँ अयतै कम्पनी के कहल जेतै दबाइ बढ़िऑं बनतै तब ने होतइ हँ हँ अच्छा से होतै इलाज ओहिमे डाक्टरो चाही बढ़िआँ मतलब लीखे बला बढ़िआँ होतै जे डुब्लीकेट मतलब लिखाइ नहि करतै तब ने दबाइ बढ़िआँ लिखतै जे दबाइ से ठीक होतै हँ दबाइ हँ डाक्टरके मतलब कहल जेतै साफ सफाइ के कतनो होस्पिटल मे रहतै तकरा बादे ने होस्पिटल साफ सिफाइ होतै तब ने मतलब ठीक रहतै स्वास्थ ठीक रहतै हूँ हँ साफ सफाइ सब रहतै टाइम टाइम पर दबाइ खायल जेतै जेना जेना डाक्टर फोलो करथिन तेना तेना तऽ दबाइ खाएल जेतै ने तब ने ठीक होतै जल्दी हँ जरूरी है ओसब के दबाइ बीमारी देखै छियै अनेक रङके बीमारी भऽ गेलै लोकके अथी भऽ गेलै हँ दबाइ खेतै तभी ने ठीक होतै हँ डाक्टरके कहल जेतै ओहि हिसाब से दबाइ चालु करतै दबाइ खेतै तब ने पेसेन्ट ठीक होतै पेसेन्ट टाइम पर बोलाएल जाइ छै हँ हूँ सब कहल जेतै डाक्टरके